जियां कि तुंदा सवाल ऐ कि ऐक्स रे स्कैन ऐम आर आई स्कैन जेह्ड़े साढ़े अस्पताल कोल ग्रांऽ बिच्च उं'दे बिच्च होंदा ऐ कि नेईं होंदा ते में सनाई उड़ां कि जेह्ड़े ब्लड टैस्ट यूरीन टैस्ट सी टी स्कैन जां फिर ब्लड प्रैशर जेह्ड़ा चैक होंदा ऐ ओह् साढ़े कोल कच्छ होई जंदा ऐ इस्सै गल्ला असें गी ज्यादा दूर जाने दी जरूरत नेईं पौंदी ऐ जियां कि में तुसेंगी सनां कि मेरी जेह्ड़ी दादी हे ओह् थोह्ड़े बमार होई गेदे हे ते फिर असेंगी फटाफट उ'नें गी लेना पेआ कोल कशा जेह्ड़ा अस्पताल हा उत्थें ते उत्थै जाइयै डॉक्टरें चंगी तरीके कन्नै उं'दा ईलाज़ कीता उं'दा ईलाज कीता उनें गी सरहाया ते चैक कीता गे उन्दा मतलब कि ब्लड टैस्ट कीता ऐम आर आई स्कैन कीता फिर केह् होएआ उनें दवाइयां दित्तियां ते इस्सै गल्ला साढ़ै इत्थें गै जेह्ड़ा किश बी ऐ सारा किश उपलब्ध ऐ ते इस्सै गल्ला असेंगी बाह्र जाने दी जरूरत नी ऐ पौंदी ऐ